हैलो हैलो हंजी सुजाव पुच्छना आहले ठीक ऐ कंदू ऐ ब्याह थुआढ़े घर अच्छा ते किन्ने दी करावानी तुसें सजाबट साढ़े कश बड़ा ज्यादा ना दस ज्हार आहला पंज ज्हार आहला तुसें केह्ड़ा करवाना अच्छा अच्छा ऐ तुसेंगी पेई जाना इक फक्शंन दा त्रीह् ज्हार रपेआ ठीक ऐ तुसेंगी हां अच्छा ठीक ऐ थुआढ़े घर केह्डे़ केह्डे़ फक्शंन ना असेंगी सनाई ओड़ो ते डेट बी सनाई ओड़ो हां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ आई जागी फ्ही थुआढ़े टेंशन नेईं लेऔ करी ओड़गे अस ठीक ऐ किन्नी तरीक ऐ डेट सनाई ओड़ो ठीक ऐ होई जाग पक्का ठीक ऐ ठीक ऐ ओ के करी ओड़गे